जोंनि भारतआव हारिमुवारिआ गोमालांनो हमगासिनो दं बेखौ फोथांना लाखिनांगौवा जोंनि दायथ' जेरै नांगाल जुंगाल दान्नानै हाल एवनानै जानाय जेखाइ खबाय हेबनाय साल खुन्था गायनानै जि दानाय आरो इन्दि लुनाय बेफोरखौ जोङो मावनानै फोथांना लाखिनांगौवा जोनि दायथ'